हँ एकटा ई कलम लेने रही ओना ओहिपर लिखल छी रॉयल कम्पनी देखबामे सेहो सुन्दर छै हाथमे बैसल खुब सुन्दर सुन्दर छै आ खास कए कऽ अक्षर ततेक सुन्दर होइ छै जे हमरा एहि पेनसँ बहुत स्नेह भए गेल अछि आओर प्रयास करबै बार बार पेन किनी जा तक भेटैत रहै